हां जी ठीक ऐ बस बैठे दे हे हां जी मेरे कोल फ्लैट बी ऐं ते दुए फंक्शन आह्ले बी ऐ कन्नै हीलां बी ऐं मेरे कोल हां जी अगर तुसें बधिया लैनी ज्हार कोला शुरू ऐ दो ज्हार आह्ली बी ऐ त्रै ज्हार आह्ली बी ऐ पार्टी वियर चाहिदी ओ पंज ज्हार आह्ली थ्होई जानी तुसें हां हां साढ़े कोल ऐ कुड़ियां आह्ले ऐं साढ़े कोल बधिया आइटम आई दी इस बार बड़े शैल शूज न हां जी जेल्लै तुं'दे कोल टाइम लगदा हट्टी पूरे टाइम खुल्ली दी ऐ सिर्फ अस रातीं अट्ठ बजे बंद करूने ओह्दे कोला पैह्ले तुस आई सकने ठीक ऐ ठी ठीक ऐ में तुसेंगी शैल पीस दसगी बधिया न साढ़े शैल आइटमां आई दी इस बार ठीक ऐ